जीअं त मां हाणे विचीं पीढ़ीअ जी आहियां मुंहिंजे घरु में मुंहिंजे ससु सहुरो बि आहे ऐ मुंहिंजा ॿार बि आहिनि जीअं ॿार स्कूल मां थोरो ट्युशन तां देरि सां ईंदा आहिनि त मुंहिंजो ससु सहुरो त नाराज़ु थींदा आहिनि त मां हुननि खे बि समझाईंदी आं त ॿारनि खे पढ़ाई करणु ज़रूरी आहे हिन करे त थोरी देरि थी थी वञे तां हिन करे नाराज़ु न थियो ऐं मां पंहिंजे धीअ खे बि समझाईंदी आं जीअं त वॾा आहिनि हुननि जो चवणु जो तव्हां गुस्सो न कयो ऐं हुननि जो हुननि खे बि वॾा आहिनि त चिंता थिए थी भई ॿार टाइम सां घरु अची वञनि हिन करे मां पंहिंजे परिवार खे सुठे नमूने रिली मिली हलाइणु जी ॾाढी कोशिशि कंदी आहियां